नोंगौ सोलोंथाइनि आंखालनि जाहोनाव गामियारि जायगाफोराव सुबुंफोरनि रावा नोगोरारिफोरजों रुजुनायाव बारा सिनायथि मोनाखै मानो होनोब्ला गामियारि सुबुंफोरा रावफोरखौ मोजां एबा मोजाङै रायलायनो हाया जेरै इंग्लिस हिन्दी बेफोर जेरै बर'ल' रायलायनांगौ जायो गासिबो बेफोर जाहैबाय मोजां सोलोंथाइ मोनैनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफोरा नोगोरारि सुबुंफोरनिफ्राय राव रायलायनायाव गेजेन जानाङो मानो होनोब्ला सोहोरारि एबा नोगोरारि सुबुंफोरनि रावफोरा जोबोद मोजां जायो बिसोरो मोजां सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों माबोरै रायलायनांगौ माबोरै रायलायबा रावा मोजां जागोन बेफोरखौ मोन्थियो बेखौ फरायनायनि गेजेरजों बेफोर फरायनायनि गेजेरजों नालाय ओंखायनो गामियारि सुबुंफोरनिफ्राय सोहोरनि रायलायनाया मोजांसिन जायो नाथाय गामिनि आंखाला गामिनि रायलायनायनि जाहोननि आंखाला बेनो गामियाव रावबो मोजां बिदिन्थि एबा मोजां बेबायदि होग्रा गैया जायनि थाखाय रायलायनायनि गेजेरजों गोबां जेंनायाव गोग्लैयो एबा गोबां बुगिनांगौ जायो बेनिखायनो बेखौ समाजा गोबां समनिफ्रायनो समाजा बेनि थाखाय नासयबोदों